गोंयात गांव आनी शहर हांचे मदीं संस्कृताय वागणूक जी आसा ती वेगळी जाल्ली आसा जे लोक गांवातल्यान शहरांत वचून रावपाक लागले ते आतां आपूण मोडर्न म्हणटात ते आतां आपूण आधुनीक म्हणटात आनी जी परंपरा तांगेले आजे पुर्वज जें चलयताले बापूय आजो पुर्वज जे चलयताले ती पद्दत ते फुडें व्हरनात ती परंपरा ते फुडें व्हरनात तशेच गांवचे लोक जे अजून गांवांत रावतात तांगेले संस्कृताय जपपाचे खूब प्रयत्न सुरू आसात ते आपल्या पुर्वजाली परंपरा फुडें व्हरतात जशें देव देवस्पण आसूं सण वार मनोवपाचे आसूं ते तें सगळें करीत रावतात आनी ते फुडें व्हरतात आनी तशेच तरेन ती संस्कृताय जपप जाता पूण जे शहरांत वचून जे रावपा लागले मनीस ते मोडर्न जाल्यात ते कांय सण वार सुद्दां मनयनात ते आपली परंपरा जपना ते तांकां अंधश्रध्दा म्हूण पळयता पूण हे जे सगळे सण वार घालून दिल्ले आसात किंवा जी श्रध्दा जे लोक दवरतात ताचे फाटल्यान कारणां आसात म्हणून ते पद्दत तशें तरेन करतात पूण शारांत राविल्ले मनशांक दिसता की ती अंधश्रध्दा पूण कांय कारणांक लागून ती तशी अंधश्रध्दा जी तांकां दिसपाक शकता ती तशी रचिल्ली आसा कारण तांकां आमची संस्क्रृताय जपपाची आसा